हेलो हमरा घरके पेन्ट करैके हइ बजिऔ ने बोलिऔ ने

ठीक हइ तऽ कलर हमरा जैसे लाल हइ गुलाबी हइ वाइट हइ इहे सब कलर हमरा चाही ठीक है तऽ किछु कम भी करबै तब ने तऽ मिलजुलाके दे दिअ ओएह हमरा घर उर पेन्ट करैके हइ ठीक हइ तऽ ओ भी हम भी जानैत छियै अइसन बात नहि हइ तनिटा हमरा रेट मार्केटमे पूछके आयल छियै बताए दिअ हमरा ठीक है तऽ हम भी मार्केटमे हम पूछ लै छियै अइसन बात नहि हइ मार्केटमे हम घूमके हम बताबैत छियै अहाँ अपना रेट बता दिअ हम भी थोड़ा घरके भी घरके पेन्ट उंट करबा दिअ किछु भी थोड़ा ने मिस्त्री लेबरके भी थोड़ा काम भी करबा देबै अइसन नहि हइ सब किछु मिलजुलाके चलबे तब ना अहाँकेँ कम बेस कर देबे तब ने कस्टमर से बनतै अहाँकेँ हिसाबे हर चीज होतै बताउ अहाँ ठीक हइ तऽ हमरा मिलाजुलाके कर दू करबा देबे घरमे आओर ठीक हइ ठीक हइ हमरा सब किछु करबा देबे तब ने हम ठीक होतै तऽ हमरा अपना घरमे पेन्ट उंट होतै तब मिस्त्रीके आओर भी हम लेबर उबरके खोजके अपन अहाँकेँ रेट बता देबै मिलाके बोलबे तब ने सब काम होयतै हमरा पास पाँच गो कमरा हइ जी जी हमरा दू गो करबबै आ फेर दूसरामे करबबै तऽ